झुमका मैंने जो अपनी फ्रेंड को दिया उसे पसंद तो नहीं आया फिर उसके चलते हमने कई दिनों तक बात भी नहीं की और हम एक दूसरे से गुस्सा भी रहे और हम लोगों को एक दूसरे के बिना मतलब कहते हैं ना कि हम बात नहीं की तो हमें अच्छा भी नहीं लग रहा था फिर एक दिन कहीं जा के उसने मुझसे

मैसेज़ किया और बात की मुझसे और कहा कि चल ठीक है कोई बात नहीं मैं झुमका ले लेती हूँ तू पर आ मुझे ये पसंद तो नहीं आया है और ना ही मैं इसे पहनूँगी कभी तो फिर भी तेरे लिए मैं इस झुमके को रख लेती हूँ और झुमका पता नहीं क्या ही चीज है आजकल के समय में आप देख रहे हैं झुमके बहुत ज़्यादा चल रहा है छोटे बड़े आप देखेंगे उनका मतलब कह लो पहले हम पहनते थे उन्हें तो हमें अच्छा लगता था अब तो कहते हैं लोड एक तरीके से जो बन गया है जीवन में के हाँ नहीं हमें जो सामने वाला ले रहा है वही हमें चाहिए उसके जैसा चाहिए तो आज के समय मुझे झुमका नहीं पसंद ज़्यादा और गहना मैं नहीं खरीदती हूँ तो मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं है तो जिसके चलते मैं अपनी फ्रेंड को तोहफ़ा दिया तो मैं उसके लिए ले के गई पर उसे पसंद इसीलिए नहीं आया क्योकि मैंने उसकी पसंद का नहीं लिया तो उस वजह से हमारे बीच में काफी सारी बहस तो हुई और साथ में वो गुस्सा भी रही कुछ टाइम तक और उसके बाद हम कुछ दिनों बाद मिले जब हमने उस चीज को समझा और फिर उस चीज को हमने आप दूर किया कि हम एक झुमके की वजह से अपने रिश्ते को खराब नहीं कर सकते और ना ही हम अपनी मित्रता जो है दोस्ती उसको छोड़ेंगे इसलिए हमने उस झुमके का जो था हमनें वहीं पर उसको खतम किया और अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत की